नमस्कार सर अच्छा कब आप खाली हैं आज आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं हो जाएगा आपको कौन सी कटिंग करानी है वही अपना दाढ़ी कट जाएगा बाल कटेगा तो एक बंदे का कटने में कम से कम चालीस से पैंतालीस मिनट लगेगा अब उसमें आप हमारे पास डिजाइन के सारे बुक हैं आपको जो डिजाइन पसंद आएगी उनमें से आप कटा सकते हैं कि हमें ऐसा कटिंग चाहिए तो आपका कटिंग दे कौन सा कटिंग आप च्वाइस कर रहे हैं उस कटिंग के ऊपर है कि नहीं कितना टाइम लगेगा और अगर आप दो चार लोगों को लेकर आ रहे हैं बता रहे हैं तो अपने पास लड़के वी एक दो हैं जो हेयर कटिंग करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप आएंगे तो लगभग आपको एक बंदे का चालीस से पैंतालीस मिनट लगेगा कोई भी कटिंग हो या कोई नार्मल कटिंग होगा पहले भी हो जाएगा वैसे आपका देख देखेंगे आप कौन सा हेयर इस्टाइल पसंद कर रहे हैं तभी एकुरेट बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा और तब तक आपको आप सारे लोग को इतना टाइम देना पड़ेगा हमारे सॉप पर आके क्योंकि पहले आ जाएँगे आप लोग तो पहेले कटिंग होगा तो बंदे इकट्ठे हो जाएँगे तो दुकान खुलेगी तो सुबह सुबह आएँगे तो बस और अच्छा रहेगा आपके लिए कोई नहीं आपका पसंद हाँ आपका कटिंग हो जाएगा अभी बंदे भी हैं दुकान पर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे बाल दाढ़ी सब कटे बाल और दाढ़ी दोनों सबका कटना है ना कि कि ऐसा है कि किसी

चलिए हो जाएगा कट जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये बाल वाल दाढ़ी काटने के लिए चालीस से पैंतालीस मिनट तो लग ही जाएँगे

तो उसमें कोई वो नहीं है अभी जब जाएँगे तो अपना बन लड़के सारे आ जाएँगे तो आपका हो जाएगा जादा टाइम नहीं लेंगे आपको फस्ट प्रेयोटी में दी फस्ट प्रेयोटी में आपका कटिंग होगा जहाँ तक उम्मीद है पहले ही आप लोग से ही शुरुआत किया जाएगा ठीक है सर तो आप आ जाइएगा समय से हो जाएगा कोई ऐसा नहीं है ठीक है सर तो आप आइएगा दुकान पर तब मिलते हैं